नोंथाङा मबाइल दखानदारमोन ना ओरैनो दा नोंथांनि मारकेटआव मा मा मबाइल सफैनानै दं जेनेबा मा मा रोखोमनि मा मा टाइपनि औ मा मा जेनेबा औ औ

बेफोरबायदि दङ ने ओमफ्राय ओरैनो दामआ दा बेसेबां बेसेबां जेनेबा भिभ'फ्रा सामसुंफ्रा बे जेनेबा फाइफजि सोआ दा बेसेबां थाङो जेनेबा बर्थ'मान माने आंनो मबाइल नांगौमोन नालाय माने आं भिभ'खौ लागौमोन आरो आं भिभ' मबाइलखौ बाहायनो मोजां मोनो नालाय बे मबाइलखौ लागौमोन आरो नोंथाङा आंनो खोन्था खोन्था हरनो हागोन नामा दा बे बेसेबां गोग्लैयो दा दामआ जेनेबा फन्द्र' हाजार गोग्लैयो ना औ औ औ आंनोथ' बिदिफोरनिखौनो नांगौमोन आरो नोंथाङा दा बबेहाय दं जेनेबा नों दखानआवनो दङ ने माने आं दाथ' जेनेबा नै दसथा जाबाय ना आं गाबोनफोर थांसिगोन नामा नोंथांनावहाय मबाइल लायनोहाय नों दखानआवनो थाखागोन ना गाबोनबो ना औ औ औ माने फाइभजि मबाइलआ बाहायनो मोजां जायो ने फरजिनिफ्राय साबसिन जायो औ औ औ औ होमबालाय आं गाबोन लायसिगोन नोंथां ओरैनो बे फन्द्र' हाजारना बेसेबां होनदोंमोनलाय औ औ बे मबाइलखौ आं गाबोन लायनोसै नोंथां नोंनावहाय नों दखानआव थाबाय थाबानो जाबाय दे आं गाबोन एघार'टासोआव थांगोन आरोखि औ औ दे होमबा दे होमबा दे गोजोननाय थाबाय दे दे दे दे